चित्र की बात रही तो हम आज कल जैसे न जाने कितने त्यौहार आते हैं दीपावली है होली है तो होली में घर की सफाई लिपाई और पुताई रंगाई अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाते हैं मकान कोई लाल पीला हरा नीला काला जैसा जहाँ पर रंग लगता है उसकी पुताई करते हैं उसकी लोग उस पर लोग कुछ लोग हैं वह आलोचना भी करते हैं कि यहाँ काला रंग क्यों लगा दिया कुछ लोग जो है व्यक्त करे नहीं बहुत अच्छा यहाँ पर लाल रंगल है लाल रंग के लिए ज़्यादातर पीला रंग लगाया कुछ लोग अपना अच्छाई कहते हैं और कुछ लोग अपनी आलोचना भी करते हैं पीठ पीछे अब उन्होंने तो ऐसा रंग रंग दिया कि वह देखने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन अब इसी तरीके से दीपावली आती है दीपावली में दीपों का तभी त्यौहार मनाया जाता है उसी रंग को देखकर के उसी हिसाब से देखकर के जैसे ज़्यादातर व्हाइट सफ़ेद रंग का इस्तेमाल और उस उस पर नीली रंग की पट्टी अपने मकानों में अपने घर में दिवार में छत पर या अब अपने रूम में जहाँ भी जैसा चाहे कमरा हो चाहे बरांडा हो या फ़िर द्वार हो लोग आजकल जैसे होली के समय है उस समय काफ़ी लोग एक दूसरे को वह होली की बधाई देने होली मिलने के लिए आते हैं तो दरवाज़े पर देखते हैं कि भई वाह क्या क्या बढ़िया चित्र बनाए हैं इन्होंने भई बहुत तारीफ़ के काबिल है अएं और इसी तरीके से हम पहले जब पढ़ने जाते थे यह हमने सीखा वहीं से जब पहले पढ़ने जाते थे तो इसका एक पीरियड घंटा लगता था उसमें आर्ट बनाते थे तो कहीं आम है कहीं अमरूद है कहीं नींबू है सेब या केला संतरा इस तरीके से काफ़ी फल बनवाए जाते थे काफ़ी जानवर बनवाए जाते थे तब जानवर को जिस तरीके के जानवर होता है उसी रंग से अगर भैंस बनाई गई है तो काले रंग से पोती जाती है और जिसकी पूँछ होती है वह पूँछ सफेद रंग से पोती जाती है सींघ काले रंग से रंग दिए जाते हैं इसी तरीके से अगर आम है तो आम कोई पीला है कोई लाल है इस तरीके से जो है इसकी चित्र का जो है सजावट उसकी की जाती है अब वह प्रतिक्रिया अपनी है कोई आलोचना भी करता है और कोई कोई अपना जो है अपना वह करते हैं अपनी अपनी वह है मंशा है तो इस तरीके से चाहे हरा हो चाहे पीला हो चाहे लाल हो अब जैसे कि इसी तरीके से त्यौहार में अगर हम किसान आदमी टेक्टर रखे हुए हैं तो टेक्टर की सफाई फ़िर उसकी पुताई तो जहाँ पर काला रंग लगने वाला है वहाँ पर काला लगेगा जहाँ पर पीली पट्टी पुतने वाली है वहाँ पर पीली पट्टी पुतेगी जो साइलेन्सर जैसे होता है वह काले रंग से पोता जाता है लाइट जो होती है उसके ऊपर पीली पट्टी लगाई जाती है बम्पर जो होता है या नंबर प्लेट जो होती है और वह पीली पट्टी के ऊपर नंबर काले रंग से डाले जाते हैं तो ठीक इसी प्रकार जो है यह सब करना पड़ता है अब उसमें हम तो यही कहेंगे कि जहाँ तक छोटे पर का सवाल रहा कक्षा एक से कक्षा पाँच तक हम लोगों ने जहाँ तक आर सीखी और रंग रोगन का काम उसमें सिखाया गया बताया गया ठीक उसी प्रकार हम लोग करते रहे और आज जाकर के जब इस उम्र में पहुँचे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है कोई भी त्यौहार अगर आता है चाहे वह रंग का त्यौहार हो चाहे वह दीप उत्सव का त्यौहार हो ए टू जेड बहुत है से त्यौहार आते हैं चाहे वह ए जन्माष्टमी का पर्व हो उसमें नाना प्रकार के रंग मिला करके कन्हैया जी का जो है रंगो रोगन किया जाता है और उसकी झांकी सजाई जाती है उसमें लाल पीले नन न जाने कितने प्रकार के फूल माला सजावट की जाती है और ठीक उसी प्रकार जो है

जहाँ तक चित्रों का सवाल है उन चित्रों को बहुत अच्छी से तरीके से उसका हुं सुसज्जित करते हैं वहाँ पर जहाँ पर जैसा रंग होना चाहिए वहाँ पर वैसा ही रंग हम लोग प्रयोग करते हैं और यह सब हमारे पूर्व हमारे शिक्षा के जो आर्ट विषय के टीचर थे उन्होंने आज़ तक हमारे लिए ए सब इतना किया जिसका आज हमको यह फ़ायदा मिल रहा है कि बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम लोग आजकल रंग रोगन के कार्य में माहिर हैं और उससे अपने दो पैसे का भरण पोषण भी करते हैं पाँच सौ रुपये या छः सौ रुपये आजकल दिहाड़ी लेकर के ओह अपना जीवन यापन जिससे अपनी रोज़ी रोटी भी चलाते हैं और अपने गृह को भी स्वच्छ रखते हैं रंग रोगन करते हैं इसी तरीके से सब जो है हमारा लोगों का कार्य चलता रहता है और आगे भविष्य में भी अपने बच्चों को यही बताएँगे कि यहाँ पर यह रंग यहाँ पर यह रंग यहाँ पर यह रंग इस तरीके के जहे रंग लगना चहिए जो एक दूसरे के वह हो लाल लगाना है तो लाल के बाद पीला निस आएगा इस तरीके से हम लोग अपना रंग रोगन का कार्य बढ़िया करते हैं विशेषकर मैं बार बार अपने गुरू कक्षा एक से ओ पाँच तक पढ़ाने वाले फ़िर छः से और आठ तक पढ़ाने वाले उन शिक्षक का बहुत बहुत भई धन्यवाद बहुत बहुत आशीर्वाद चाहते हैं कि जिन्होंने हमको इतना बड़ा पाल पोसकर के बड़ा किया और आज इस दुनिया में जो भी कहीं पर भी अगर हम लोग कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा जाना पड़े या कहीं घूमने जाना पड़े भले वैष्णो देवी जाना पड़े या नैमीषारण धाम जाना पड़े तो हम लोग जाकर के वहाँ पर अगर कोई बिल्डिंग या कोई वह बढ़िया अगर लिप बढ़िया पुती है बढ़िया रंग रोगन उसका हुआ है तो उसपे गौर करके और उसको देखकर के हम लोग अपने मन में उतार लेते थे कि यहाँ पर यह रंग लगना है और इस तरीके का लगना चाहिए